ہمارے ایریا میں جو ہے صفائی کا جو ہے بہت اچھا نظام ہے ہمارا ایریا اور جو ہے ہر چیز کے اندر صافائی ہے سڑک کے اعتبار سے ریلوے اسٹیسن ہوا ریلوے اسٹین بس اڈے ہو گئے ہاسپیٹل کے اعتبار سے صفائی کا نظام ہے اور محلے علاقے کے اعتبار سے بھی صفائی کا نظام ہے ہمارے یہاں جو ہے گندگی جمع نہیں ہوتا اور جو ہے ہر گھر کے اندر رسبند ہے اور جو ہے ہر ایک جو ہے سہولت کے ساتھ اور سوکچھ ہمارا ایریا جو ہے سوکچھ ہے صاف ستھرا ہے اور جیسے کوئی گندگی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے صاف صفائی سے ہر چیز دور ہوتا ہے اور جو صاف صفائی ہمارے زندگی کے لیے بھی ضروری ہے ہمارے صحت کے لیے بھی ضروری ہے صفائی بہت مہتوپورن چیز ہے اس کے لیے ہر ایک جو ہے ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے دھیان رکھتے ہیں گندگی کوئی کچڑا اوچڑا کے وغیرہ جو ہے ہمارے ارد گرد نہ ہو اور اس سے ہماری سہولت ہو جائے آسانی ہو جائے اور اس سے ہم اپنے بیماری سے اپنے صحت کو بچا سکیں تندرستی کو بچا سکیں اسی لیے ہم گندگی کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور ہمارا علاقہ صاف ستھرا علاقہ